कांय म्हयन्या पयलीं हांवें फ्लिपकार्टाचेर एक नॅकबँड इयरफोन ऑर्डर केल्लो तो इयरफोन खूब बरो आशिल्लो म्हाका त्या इयरफोनान खूब साथ दिली आनी खूब बरे तरेन म्हाका संगीत आयकुपाक तो इयरफोन आदार करतालो अत्यंत एक बऱ्यांतलो बरो असो इयरफोन म्हाका तो मेळ्ळो हो इयरफोन बोट कंपनीचो आशिल्लो देखून म्हाका खूब आनंद जालो पूण दुसरे फावट जेन्ना तो नॅकबँडाचो बोटाचो इयरफोन खंय तरी कितें तरी लागून तुटलो तेन्ना हांवें दुसरो तसलोच बोटाचो आनीक एक प्रोडक्ट ऑर्डर केलो पूण ह्या फावट म्हाका अजाप जालें कारण ह्या फावट जो इयरफोन आयलो तो सामको बरो नाशिल्लो तातूंत ब्लुतूथ कनेक्ट जावपाक वेळ लागतालो चार्जींग रोखडी सोंपताली आतां दुसरें म्हणल्यार ताचो जो कलर आशिल्लो तो कपच्या कपच्यांनी वचपाक लागलो आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार तेज्यो वायरी ज्यो मॅग्नेटीक ते टच आशिल्लो तो मॅग्नेटीक टच चलनाशिल्लो हांव अजापांत पडलो ज्या बोटाचो प्रोडक्ट इतलो बरो म्हाका फाटल्या फावट आयलो तो ह्या फावट इतलो वायट कसो आयलो आनी हो इयरफोन घेवन अवक्या पांच दिसां भितर ताची वायर सुटली आनी हो इयरफोन पिड्ड्यार जालो देखून पयले फावट हांवें घेतलों तो बरो आसलोच पूण दुसरे फावटचो म्हजो जो अनुभव आसा तो ह्या इयरफोना बरोबर सामको म्हणल्यार सामको बाद थारलो